जीअं त मां ॻाइकु आहियां ऐं मूंखे गाइणु ॾाढो वणंदो आहे पर मां इहो बि अॻिते चाहियां थो त जीअं मां अॼु ॻाए रहियो आहियां त मूंखां प्रेरणा वठी करे मूंखां ॿिया बि सिखनि अॻिते उहे बि ॻाइनि त हिन ॻाइण जी कला खे अञा अॻिते वधायो वञे अञा अॻिते वधीक हिमथायो वञे बसि इहोई मुंहिंजो सुपिनो आहे इहाई मुंहिंजी उमेदु इहाई मुंहिंजी अचीवमेंट आहे मां अॻिते पंहिंजा शागिर्द बि ॾिसां त जेके मूंखे पंहिंजो बुनियाद बणाए करे अॻिते वधनि गाईंदा रहनि वधंदा रहनि वसंदा रहनि